हाँ नमस्कार नमस्कार हाँ और सैमसंग का है कौन सा मोबाईल लेना है आपको अच्छा चौदह हजार रुपये दाम पड़ेगा फंशन वगैरह है है सब इसमें सब फंशन है आपको जो खोजिएगा सब मिलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ उसमें इसके बाद वीवो का भी है उसका अठारह हजार रुपये कीमत पड़ेगा उसमें भी सेम सब चीज मिलेगा आपको वही सैमसंग है वीवो है और है और कौन कौन सा सैमसंग का रेट गैलेक्सी हाँ तो हो जाएगा आके आके बात कीजिए मिल के सोलह हजार रुपये सोलह हजार रुपये पड़ेगा हँ उसमें हो जाएगा ज्यादा ज्यादा तो नहीं है दो चार सौ रुपये कम हो जाएगा दो चार पाँच सौ हाँ पंद्रह हजार पाँच सौ रुपये लगा देंगे

सैमसंग का छोटा वाला मतलब अब जैसा लीजिएगा वैसा मिलेगा बारह सौ से ले के अठारह सौ दो हजार पच्चीस सौ जैसा खोजिएगा वैसा मिलेगा मॉडल पर है हाँ तो हो जाएगा मिल जाएगा हाँ सही दर लग जाएगा वही बोले न सोलह जा बोल सोलह हजार बोल हैं तो पाँच सौ रुपये कम कर देंगे आइए पंद्रह हजार पाँच सौ रुपये लगेगा छोटा वाला लीजिएगा तो उस सब में रेट ज्यादा नहीं है सौ दो सौ रुपये का अंतर होगा त ये भी ट्राई कर सकते हैं जी हँ फाइनेंस सुविधा भी है हाँ फाइनेंस सुविधा है आप उसमें कितना दो हजार रुपये दो हजार ज्यादा दो हजार से ऊपर छः महीने का

ठीक है और जी आप जितना ले सकें दो चार पाँच छः जितना लीजिएगा उतना देंगे हाँ एक ही मिलेगा हाँ एक ही मिलेगा ठीक है